देखिए अभी हमने जैसे पिछले प्रश्न में बताया कि किताबों का ऐसा कभी शौक़ रहा नहीं है पर हमारी जो मातृभाषा रही है वह बुन्देली रही है बुन्देलखंडी तो उस बुन्देलखंडी में जब हम छोटे थे तो पास में एक लाईब्रेरी थी हमारे गाँव के तो हम उसमें एक बुन्देली भाषा में एक किताब थी वह रखी थी तो वह हमने पढ़ी थी पर वह कुछ कहानी वगैरह नहीं थी वह केवल बुन्देलखंड के जो शब्द हैं शब्दावली साहित्य कह सकते हैं तो बुन्देली साहित्य पे थी उसमें गीत परम्पराएँ सभ्यताएँ बुन्देलखंड का क्षेत्र इसके बारे में बातचीत की गई थी इसके अतिरिक्त हमने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी हालाँकि देखिए चूँकि हमारी मातृभाषा बुन्देलखंडी है इसलिए हम बोलते हैं कि वह किताब हम लोगों तक पहुँचाएँ जो आप बोल रहे हैं देश दुनिया तक पहुँचाने के लिए तो हम उसी किताब को आगे बढ़ाना चाहेंगे